मैंने अपने बचपन में एक की नोट दो की नोट बहुत सारे इक्कट्ठे किये थे जिनके आज कोई भी महत्व नहीं हैं दुकान पर लेकर जायेंगे तो बोलेंगे यह नोट तो बंद हो गए हैं मैंने पाँच पाँच सौ के नोट भी इकठ्ठा किये थे लेकिन मैं उन्हें सही समय पर बैंक पर नहीं ले जा सका और मुझे पैसे नहीं प्राप्त हुए मोदी जी ने नोट बंदी कर दिए थे और मैंने बहुत सारे जापानी नोट भी इकठ्ठा किये हुए थे मेरे चाचा जी जापान गए थे तो उन्होंने वहां से लेकर आये थे मैं सोचा था मैं जापान जाऊंगा तो इन्हे खर्च करूँगा लेकिन कभी जापान जाना हुआ नहीं हम लोग इंडिया में ही रह गए नहीं खर्च कर पाया उनका मूल्य आज की डेट में कुछ भी नहीं है क्योंकि वह सारे बंद हो चुके हैं